म्हजी घेतलेली पयली वस्तू म्हटल्यार एक हांवें लॅपटॉप घेतलेलो आनी तो लॅपटॉप आसा तो म्हाका खूब उपकाराक पडलो ताचे वयल्यान म्हाका मुखार शिकपाक सुद्दां खूब बऱ्याक पडलें जें किदें शिकपाचें जें किदें वस्तू आशिल्ल्यो मॅटर आशिल्ल्यो त्यो हांव ते लॅपटॉपाचेर घालून दवरितालें आनी म्हाका ते मागीर टायमार शिकपाक बरें मेळटालें सो तो एक म्हाका खूब असो उपकारीकसो पडलो आनी केन्नाय कसलें काम जालें कितेंय जालें जाल्यार झुप्प करून हांव ताचेर करपाक शकतालें ताचेर म्हाका खूब बरीं बरीं चित्रां पळोवपाक मेळटालीं कसल्यो नाटकां पळोवपाक मेळटालीं कसलीं पिक्चरां पळोवपाक मेळटालीं कसलें कितें एप्लिकेशन जालें जावं आनी कितें लेटर जालें जावं आनी कितेें टायपींग करपाचें जालें जाल्यार म्हाका तें ताचेर करूंक मेळटालें आनी हांवें तो खूब सांबाळ्ळो आनी हांवें तो घेतलेलो तेन्नाच्यान आजून मेरेन ताका कांयच जालें ना आनी जितले हांवें चिंतलेलें की तो जितले वेळ बरो येतलो म्हणून ताच्याकूच चड परस तो बरो आयलो आनी म्हाका खूब उपकाराक पडलो जेन्ना हांवें तो घेतलो तेन्ना हांवें चिंतलें की हो जर हांवें घेतलो जाल्यार म्हाका तो मुखार खूब उपयोगी पडटलो आनी जितलें हांवें बरें सकारात्मक कितें आशिल्लें तें चिंतून चिंतून हांवें तो घेतलो आनी आयज ताचें म्हाका महत्व कळ्ळें की तो कितलो म्हज्या खातीर उपकारी आशिल्लो तो आनी हांव ताका आजून आतांय बी न्हय आनी मुखारूय बी केन्नाच विसरपाक शकना कित्याक ताचे वयल्यान हांव वयर सरपाक पावलें आयज ते म्हाका वस्तू हांवें जो घेतलेलो ताचें म्हाका खरें महत्व कितें तें समजलें जेन्ना आपूण कसलीय किदें वस्तू घेता किदेंय घेता तेन्ना आपल्यान केन्नाच ताचो भाव पळोवप आसना तो कसो येतलो तो पळोवप आसना बट ताचें आपल्या कितलें महत्व आसा तें पळोवप आनी जर तर आपल्यान त्या वस्तूक बरें परे बरे प्रमाणे सांबाळून दवरले ताची बरी काळजी घेतली जाल्यार ते जितली ताची जितलो तो बरो आसपाक शकता ताच्याकूय आनिकूय तो बरो जावपाक शकता आनिकूय खूब वर्सां तो बरो चलपाक शकता आनी जर तर ताच्या आपल्यान बरी काळजी घेतली ना जाल्यार तो रोकडोच मोडटा आनी हांवें ताची बरी काळजी घेतली बरो तो सांबाळून दवरलो म्हणून आजून मेरेन म्हजो तो खूब बऱ्या भशेन चलता आनी हांव तेका केन्नाच विसरुपाक शकपा ना आनी आयज हांवें तो घेतलो म्हणून हांव खूब बऱ्या भशेन शिकपाक पावलें आनी जशें म्हाका शिकपाक आनी खूब वस्तू लागता तसो ताकाय बी हांवें ताच्या भितर घेवन तो एक बर बरी वस्तू म्हणून हांवें मानलें आनी म्हजो अजून पर्यंत तो खूब बरो आयला आनी हांवें ताका खूब बऱ्या प्रमाणें सांबाळून दवरलां